ते मेरी जिंदगी दा सब तूं बड्डा एक्क जि'यां आक्खो इ'यां इ'यां इक चैलेंजिंग ते इक मैमोरेबल के आखदे इक ओह् हा केह आखदे एक्सपीरियंस हा जेह्दे कोला में बड़ा किश सिक्खेआ कि'यां कि'यां गाना चाईदा असेंगी तरीके कन्नै कि'यां कि'यां अस्स चीजें गी हैंडल करी सकदे उस्स टाइम बिच कियां अस्स अपने आप गी नर्वस होने कोला बचाई सकदे इ'यां औस्स टैम पर स्हाड़े डिस्ट्रिक्ट बिच ओह् इक इक इ'यां कम्पीटीशन होआ दा जित्थै साढ़े एम एल ए डीसी एह् मतलब पंच सरपंच सारे लोग आए दे हे स्हाढ़े मेरे पेरेंट्स और बी ग्रां दे लोक सारे किट्ठे होए दे उत्थै इक कम्पीटीशन हा ते उत्थै असें सारें जनें गाना गाया में में बी आपें बी उत्थै गाना गाया ते ओह् मेरा गाना सब तूं स्हेई होएया अते में अ ते में सैकेंड सैकेंड नंबर पर आई ही उस टाइम सिंगिंग बिच ते मिगी पंज ज्हार रपे ईनाम थ्होआ हा

एक्सपीरियंस मैमोरेबल डेऽ हा जिसी में अपनी जिंदगी च कदें नी भुल्ली सकदी